अस इत्थै जेह्ड़ी जेह्ड़ी फसल लान्ने आं ओह्दा नां ऐ कनक होई गेई मक्की होई गेई बाजरा होइया जि'यां राजमा होइये मांह् दी दाल होई गेई एह् नेईं एह् फसल ऐ जेह्ड़ी अस इत्थै लान्ने आं ते इत्थै जेह्ड़ा साढ़ा एरिया इत्थै सिट्रिक फ्रूट बड़ा होंदा इत्थै निम्बू जे अस निम्बू दी खेती करे ते इत्थै निम्बू बड़े होंदे की कि साढ़ा इलाका एह् नेहा ते इत्थै निम्बू दी खेती बड़ी शैल होंदी ते जि'यां अस और केह् करने आं ते अस बक इत्थै जेह्ड़े लोकल लोक ऐं ओह् बकरियां पालदे ते कन्नै भिड्डू पालदे ते कन्नै घोड़े पालदे बकरियां ते केह् करदे ओ बकरियें दे जेह्ड़े बाल होंदे उस्सी लेइयै बेचदे लोकें ते उदे कन्नै केह् होंदा उंदी इनकम जनरेट होंदी ते कन्नै ओह्दे बूल दा केह् बनदा साढ़े आस्तै स्वैटरां बननियां ते दुद्ध बकरी दा केह् करदे ओह्दा मीट बेचदे ते कन्नै ओह्दा दुद्ध बेचदे दोद बेचदे ते घोड़े कन्नै केह् करदे घोड़े जेह्ड़े होंदे ओह् लेबर आस्तै यूस करदे क्यूंकि एह् इत्थे पहाड़ी इलाके जित्थै गड्डियां नि पुज्जी सकदियां ते उत्थै एह् लोक घोड़े दा इस्तेमाल करदे घोड़े कन्नै लेबल लिंदे ओह् थल्लोआं प्हा्ड़ोआं थल्ले ते थल्लोआं प्हाड़